سلمان کھان ایک اچھے اداکار ہیں اور اس کی ایکٹنگ اچھی ہے اچھی ہے اور اس کی اداکاری اور ایکٹنگ کرنے کی اچھی کابلیت ہے اور ڈائلاگ بھی اچھی کرتے ہیں ان کی فلم بھی اچھی ہوتی ہے ان کی ایک جتنی بھی فلم آئی ہے وہ سب فلم ہٹ کی ہے اور جو سب فلم اچھی رہتی ہے کہانی اچھی رہتی ہے ان کی فلموں میں ان کی فلموں میں ایکٹنگ کرنے والے لوگ بھی اچھے رہتے ہیں جتنے بھی لوگ اس کے فلموں میں کام کرتے ہیں سب بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے تعلکات بھی سب اس میں سب سے اچھے رہتے ہیں اور اور ان سے مل جل کر رہتے ہیں ان کے اندر اچھی سونچ ہے اور اچھی باتیں ہیں اور دکھتے بھی اچھے ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں اور انہوں نے ابھی تک کسی سے سادی بھی نہیں کی ہے اور انہوں نے بہت اچھی اچھی فلمیں بنائی ہے اور ایک مووی بنائی تھی جس میں انہوں نے بہت اچھی فائٹنگ کی تھی اور بہت اچھے رول بہت اچھے کہانی کو پلے کیا تھا اور بہت اچھی کہانی ہی ڈیپ پلے کیا تھا اور اچھی ایکٹنگ اور اچھے یہ بھی کیے تھے اور اور دکھتے بھی ہیں اور لمبے چوڑے ہیں اور کھوبصورت دکھتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت اچھے ایکٹنگ بھی کرتے ہیں ایکٹنگ میں انہیں اچھا لگتا ہے کرنا اور بہت سارے چیزیں ہیں جو وہ کرتے ہیں اور ان کا اپنا